تعلیم یافتہ ہونا ایک ذمہ دار شہری کی علامت ہے اور ایک ذمہ دار شہری وہ ہے جو اپنی ذمہ داری خود نبھائے اور سماج کے حالات کو بہتر بنائے اور اس طرح بہتر بنائے کہ آنے والی نسلوں کو اس سے فائدہ ہو اور وہ صحیح راستے پر چلے اور ناخواندگی لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ خود سے اپنا کام نہیں کر پاتے ہیں اور کسی اور پر اپنا منحصر رہتے ہیں اور اپنی قابیلیاں ڈھونڈ نہیں پاتے الغرض تعلیم یافتہ ہونا زندگی میں بہت مدد کرتا ہے